अजकल्ल डोगरी चेंज होआ करदी ऐ पैह्लें पैह्लें लोक डोगरी बोलने च बड़ी जैदा मतलब कि प्राब्लम करदे हे कि बड़ी प्राब्लम औंदी ही लोकें च पैह्ले लोक आखदे हे एह् ग्राईं ऐ एह् डोगरी बोल्ला दा एह् ग्राईं ऐ मतलब पैह्ले लोक ना डोगरी गी इन्नी उन्नी ऐस्स मतलब कि म्हत्तवपूर्णता नेईं मनदे हे इन्नी जैदा उ'नें गी इज्जत निं दिंदे हे जिन्नी अज्ज अजकल्ल डोगरी कालज च स्कूलै च हर ज'गा पढ़ाई जा'रदी ऐ डोगरी जेह्ड़ी ऐ टाइम टू टाइम चेंज होआ दी ऐ डोगरी दी ब'जा कन्नै लोकें गी जाबां बगैरा लब्भा दियां ऐं मतलब कि असें अजकल्ल दे जमान्ने बिच्च डोगरी चेंज होआ करदी ऐ लोकें दे मताबक पैह्लें केह् होंदा हा पैह्लें इंग्लिश हिंदी मैथ एह् सब कुछ पढ़दे हे मतलब पैह्ले लोकें दे मतलब दिमागा च जैह्न बिच्च डोगरी होंदी निं ही मतलब सिर्फ बोलदे हे बड़े घट्ट लोग मतलब कि अपने ही डोगरे देश च रेहियै डोगरी निं बोलनी ते केह् फायदा केह् बोलना फिर मतलब अपने डोगरे देश बिच्च रेहियै डोगरी निं बोलनी ते मतलब उ'नें गी शर्म औंदी डोगरी बोलने च में आपूं इक डोगरी दी स्टूडैंट ऐं में निं डोगरी पैह्लें समझ औंदी ही नेईं मेरे कोलूं लखोंदी ही हून मी डोगरी लिखनी आई जंदी ऐ बोलनी बी आई जंदी ऐ मतलब कि पैह्लें बड़ी शर्म औंदी ही लोकें सामनै बोलना के तूं केह् करा दां तेरा एह् केह् करदा तूं कि'त्थै दा ऐं तूं क'त्थूं दी ऐं लोक आखदे एह् अनपढ़ ऐ मतलब पढ़े लिखे लोग जे डोगरी बोल्लै ते लोकें ने आखना ओह् अनपढ़ ऐ अजकल्ल केह् होई गेदा हून जेल्लै चार साल दी ही ग्रजुएशन होई गेदी ऐ ते हून सब्जैक्ट बी आई गेदे डोगरी संस्कृत हिंदी पंजाबी मतलब सारे अपने बोलने आह्ली लैंग्वेजां सारे अपने आई गेदे हर इक स्टेट च हर इक कालज च हून अपनी अपनी लैंग्वेज बोल्ली जंदी ऐ उ'नें गी म्हत्तवपूर्णता दिती जंदी ऐ हून मतलब अजकल्ल लोक डोगरी गी लेइयै चेंज होआ करदे ऐ डोगरी बोल्ला दे ऐ डोगरी सिक्खा दे ऐ लिखना सिक्खा दे ऐ हून उ'नें गी डोगरी शोगरी बोलने च कोई दिक्कत इन्नी बगैरा निं औंदी ऐ मतलब डोगरी बोलने च पैह्लें बड़ी जैदा दिक्कत औंदियां हां बड़ी प्राब्लम औंदियां हां लोकें कोलू डरना कि इ'न्नै केह् आखना एह् पढ़ी लिखी दी तूं डोगरी बोल्ला दी पढ़े लिखे दे ते अनपढ़ें च केह् फायदा तुसें पढ़े लिखे होइयै डोगरी बोल्ला दे इन्ना बोलना होंदा हून हून कालज च डोगरी ऐ हून केह् हून ते साढ़ी अपनी मतलब अपनी भाशा गी म्हत्तवपूर्णता दिंदे जा'रदी ऐ हून असें अपनी भाशा गी निं मन्नना अपनी भाशा गी म्हत्तवपूर्णता देनी अपनी भाशा गै निं बोलनी लोकें अंग्रेजी शंग्रेजी इंग्लिशां मतलब बोल्ली लैनियां पर अपनी डोगरी बोलने च मौत पौंदी ऐ अपनी डोगरी बोलना स्टार्ट करो ते लोकें दे दिमागा बिच्च डोगरी अनपढ़ लोक निं बोलदे पढ़े लिखे लोग बी डोगरी बोलदे ऐ ते ना डोगरी लेइयै डोगरी दी भाशा गी लेइयै इस समाज च चेंज आ'रदा ऐ हून ते सारें गी डोगरी बोलनी चाहिदी अपनी भाशा निं छड्डनी चाहिदी